ना गुरनायननि सोमोन्दै जोङो ब'रफ्रा जेखायजों जेखाय खबाइ नांगौ आरो माबा समाव ना ना दबा दंब्ला हाखर जोङो ना सारनोब्ला जों मा मा नांगौ खदाल नांगौ गामला नांगौ माबा नांगौ थोरसि नांगौ बिनि उनाव आमफ्राय मुस्रि लानानै जों सारस'नो आमफ्राय बेरेनसियाव जों ना गुरनो थांब्ला जों बिदिनो साम' साम' मोनो नाथुर मोनो आरो ना फिथिख्रि मोनो खांख्राय मोनो बेनि उनाव आरो अन्थायबारियाव अन्थायबारियाव नाखौ ना बालाबोथियाबो बुरजा मोनो फिथिख्रि आरो ना खांख्राय जुब्रि मोनबोयो बेनि उनाव माबा खांख्राय गिदिरबो मोनो ना थ'था मोनो ना सिंगि मोनबोयो आरो नाथुर गोरलै गोरलै माबा नाथुर जुनाय मोनबोयो अन्थायबारियाव गुरहैब्ला बिदिनो नाखौ गुरनायाव जों मोनबोयो आरो जानो आन्था बिदिनो एखनब्ला देरफ'वा एखनब्ला दुइफ'वा एखनब्ला आदाकेजि बिदि मोनो आरो समाव दुब्लियाव दै रानबाय बायब्ला जेखायजों जोङो आलि खना खना ना गुरनो ना गुरो आरो बिदिनो सादनांगौब्ला जों सारो सारनानैबो मोनो अनेख नास्राय मोनो ना गोरि मोनबोयो आमफ्राय बिदिनो माबायाव आरो ओरै बिमा दैथिंजाय ना गुरनायाव माबा मा होनो ना मुथुरा मोनो ना मुथुरा मोनो ना अन्थाइ मोनो आमफ्राय खांख्राय जुब्रिबो मोनबोयो आमफ्राय बिदिनो ना ना थ'था आमफ्राय ना फिथिख्रि माबायो बिमा दैयावबो मोनो आमफ्राय माबा थाख्लायाव गुरहैब्ला अनेख ना मोनो बेयावथ' गान्दा गागेबबो मोनबोयो नाथुर जुनाय बिराद मोनो आमफ्राय ना नास्राय नास्राय गोरि आमफ्राय अन्थाय अन्थाय ना मोनो बालाबोथिया मोनो बहुद खिसिमनि ना मोनो आरो साम'आ थाख्लायनि साम'आ बिराद गोथाव साम'खौबो जों लाबोयो साम'खौ लाबोनानै न'आव हरसे सोमना दोननानैसो जों संनानै जायो बिदिनो सम सम बिदिनो थांनानै जों गुरहैबाय थायो आरो ओरै माबायाव मावजि जरायाव बेफोरबादिनो बहुद गान्दा गागेब सिन्थाय मोनो ना सिनखावरिबो मोनो सिनखावरिबो मोनो आमफ्राय गांजेमा सिन्थाय मोनो आलि खना खना गांजिमा बिदै मोनो गांजिमाबो मोनो गासिबो नाखौनो जोङो माबायो हमनानै लाबोयो जा गुरनायाव गाखोयो बेखौनो जोङो लानानै फैयो आमफ्राय समाव जों बेखौनो खांख्रायखौ लाबोनानै जोङो बिदिनो माबाजों मैथाफोरजों जाफैयो आमफ्राय समाव माबा फिथिख्रिखौ नाथुरखौ मोनबा जों बिदिनो फोरानो फोराननानै दोननानै जायो आमफ्राय जोबनायाव बिदिनो गुबुन हारियाथ' जेखौ माबाखौ बाहायनो रोङा जेखाइखौ बाहायनो रोङा बिसोरना लाब जेखौनो होन ख'खा होन सेन होन बेफोरखौसो बाहायो जों बर'आसो जों जेखाइखौ खबाइखौ बाहायनाय जायो